اُتّرپردیش جو بھارت کی ایک ریاست ہے ایک مختلف ثقافت اور معاشرتی نظام کے ساتھ منسلک ہے یہاں کی زندگی طبیعت اقتصادی حالات اور سماجی مسائل مختلف ہیں جو بیماریوں اور ہلاکتوں کے اصل عوامل کے طور پر پراثر انداز ہوتے ہیں اُتّرپردیش میں بیماریوں اور ہلاکتوں کی بنیادی وجوہات چند اہم ممکنہ عوامل کی ہوسکتی ہیں نمبر ایک بیماریوں کی عمومیات اُتّرپردیش میں مختلف قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن میں زیکا وائرس ڈینگو ملیریا ٹی بی کپڑے والے بخار اور نمونیہ شامل ہیں یہ بیماری عام طور پر مچھڑوں مکڑوں یا پانی کے ذریعے ہونے والی مشترک معدومیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو مختلف اقسام کی بیماریوں کی پیدائش کے لیے زمیں فراہم کرتے ہیں نمبر دو غذائی عدمِ توازن اُتّرپردیش میں غذائی اقسام کی کمی اور ناپر کا استعمال اہم علت ہوسکتی ہے جس سے کمزوری محسوس ہوتی ہے جو بچّوں اور بزرگوں کی مردہ پیدائشی کی شرح میں اضافہ کرتی ہے صحت کی مدد کی کمی اُتّرپردیش میں صحت کی مدد کی بنیادی خدمات کی فراہمی میں کمی یا فقدان اور معمولی ریاستوں میں صحت کی مدد کی کمی بھی بیماریوں کی شرح میں اضافہ کا سبب بنتی ہے معاشی اور سماجی فراہمی کے مسائل اُتّرپردیش میں غربت بے روزگاری بھکمری اور رہنمائی کی کمی بھی بیماریوں کی شرح میں اضافہ کرتی ہے خطرے کے عناصر اور احتیاط کے کنٹرول احتیاطی تدابیر کی عدمِ پیروی مثلاً ٹیکہ کرانے کی مشاورت نہ کرنا صحیح صاف پر پرستاری نہ کرنا اور صفائی کے غیر موزوں طریقے بھی بیماریوں کے شرح میں اضافہ کرتے ہیں یہ تمام عوامل اُتّرپردیش میں سماجی بیماریوں اور ہلاکتوں کے شرح میں روز افزوں ہوتے جارہے ہیں روز بروز بڑھتے جارہے ہیں اور اس کی اثر ہر روز دوسرے کے اندر سرایت کرتی جارہی ہے سرکاری اداروں کو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے چاہیے جیسے کہ صحت کی مدد کی فراہمی عوامی تعلیم اور مناسب غذا فراہم کرتی ہے